एज्युकेशन लोन म्हणल्यार कशें आसा आयज काल एज्युकेशन जें आसा कॉस्टली जाल्लें आसा आनी एज्युकेशन आयज जाल्लें आसा एव्हरी मनीस जो आसा ताका एज्युकेशन इंपोर्टंट आयज क्वालिफिकेशन समज पयत जाल्यार खंय ना खंय आमी कॉम्पिटिशन दिसता तिंतूत भितर समज कोणाकूय हायस्ट क्वालिफिकेशन जायें जाल्यार ही निड्स टू बी हेव अ प्रोपर सेट ऑफ एज्युकेशन पूण आयज एज्युकेशन जें आसा एक दोन सॅक्टरान डिवायड जाल्लें आसा प्रायवेट आनी गव्हर्मेंट जर इफ समज तूं गव्हर्मेंट थ्रू गव्हर्मेंट एज्युकेशन वता तर खंय ना खंय एक मीथ आसा की तुगे क्वोलिटी डावन जातली तेंच समज तूं प्रायवेट एज्युकेशन समज तूं ऑप्ट केलें जाल्यार असो एक मीथ आसा की तें कॉस्टली आसा खरें बट वर्थ इट आसा आतां हाचो डिफरन्स जो आसा तो कॉमन एज अ वीथ अ व्यू पॉंयट ऑफ कॉमन मेन पयलो जाल्यार आमचो कॉमन मेन कितें करता ते दोन ऑप्शन घेता एक तर ऑप्टिंग फोर प्रायवेट ओर ऑप्टिंग फोर गव्हर्मेंट पूण समज आमी गव्हर्मेंट पळयलो जाल्यार थंय गव्हर्मेंट एज्युकेशन खूब कमी रेटीन आसा कम्पेर्ड टू प्रायवेट एज्युकेशन आतां हो इश्यू टॅकल करपा खातीर एक कॉमन मेन एज्युकेशन लोन म्हुणून काडटा आतां एज्युकेशन लोन जेन्ना म्हणटात तेन्ना इट्स अ व्हेरी हेस्सल फ्री प्रोसेस तुका कमी इंट्रस्टान ओर एकादे जिरो इंट्रस्टान यू गेट सम कायंड ऑफ कन्सेशन तातूंत भितर सद्याक समज जो एज्युकेशन लोनाचें जें इन्फोर्मेशन आसा एज पर डेट आतां कशें आसा सिस्टम तुवें लोन काडून सद्या शिकप आनी मागीर जेन्ना तूं कामाक लागता तेन्ना लोन फारीक करप बट हाची प्रोबेबिलिटी आसा ती फिफ्टी फिफ्टी आसा तुका आयज समज तुवें खंय ना खंय एज्युकेशन लोन घेवून यू गोट युअर यू गोट युअर सेल्फ एज्युकेटीड मागीर समज तुका जर जोब मेळुंक ना जाल्यार वोट अबाउट डेट लोन हो एक प्रश्न आसा फाल्यां समज तुका जोब मेळ्ळो तूं तें रीण भरतलो हो एक पॉंयट आसा वॉट इफ समज तुवें लोन घेतलें तुका जोब मेळ्ळो बट यु हेव व्हेरी लॅस सेलरी जाल्यार ताचो रेशियो कित जातलो इज द बिगस्ट क्वेश्चन जेन्ना आमी एज्युकेशन लोना कडेन पळयतात तेन्ना आमकां खंय ना खंय हातूंत भितर एक्स्क्लुझिविटी आसप गरजेची आसता जेन्ना आमी एज्युकेशना भितर एक्स्क्लुझिविटी म्हणटात तेन्ना वी डिफर एज पर दी क्वॉलिटी आतां खंय ना खंय हो प्रोसेस जो आसा आमी हेस्सल फ्री म्हणटात बट जो गो थ्रू जो आसा हातूंत भितर जो हातूंत भितर प्रोसिजर जो आसा तो खंय ना खंय एक कॉमन मनशा खातीर व्हेरी आसा बिकॉज जो पेपर वर्क आसा जो डॉक्युमेंट कम्पलिशन आसूं ओर जो बाकीचो ब्युरोक्रॅटिक प्रोसेस आसूं हातूंत एक कॉमन मनशाक घाम गळोवचो पडटा ते पडटाच एज फार एज हेस्सल फ्री प्रोसेस इज रिलेटीड आयज काल इंतून एज्युकेशना भितर रेड टॅपिजम खूब आसा रेड टॅपिजम म्हणल्यार कायंड ऑफ अ करपशन प्रोसेस हातूंत भितर तुगे फायल जेन्ना बॅंकेंत पावता टील द एन्ड म्हटल्यार तुका बॅंक जी आसा श्युअरिटी दिना की तुका एज्युकेशन लोन मेळटलोच की ना तो ह्या खातीर म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान खंय ना खंय हाचेर एक स्पेशियल कमिटी बसोवन हातूंत भितर एक वेगळोच ब्रांच जो आसा डॅडिकेटली एज्युकेशन लोनाक हेस्सल फ्री करपाक दिवचो तातूंत भितर आयज हे लोन जे घेवपा खातीर प्रोसेस जो आसा ऑनलायन जाल्लो आसा ऑफलायन जाल्लो आसा बट वॉट अबाउट दोज सॅक्शन ऑफ द सोसायटी जे इतले टॅक सेव्ही ना तांचे खातीर तर हो प्रोसेस एक नायटमेअर जाल्लो आसा तेन्ना ह्या प्रोसेसाक आमी आतां पंचायत लेव्हलाचेरूय हाडपार जाय आनी म्युनिसिपलिटी लेव्हलाचेरूय हाडपाक जाय बिकॉज चड चड जो आमचे भुरगे जे आसा फ्रेक्शन जें आसा लोकांचें तें पंचायत लेव्हलाच्यान ऑप्ट करतात एक सर्वे जाल्लो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान काडिल्लो विथ विथ रिगार्ड्स टू फायनेन्स कमिशन आनी हे रिपोर्टान कितें म्हणिल्लें की इंडिये भितर चडसो जो ग्रामीण भागांच्यान जे लोक येतात जे भुरगे येतात जे पंचायत लेव्हलाचे भुरगे येतात तेच चड हे एज्युकेशन लोनाक ऑप्ट करतात आनी तातूंत चडशे जे आसा ते इज अ मिडल क्लास फेमिली बिकॉज जे मिडल क्लास जे भुरगे आसात ते व्हडलीं सपनां पळयतात तांकां तीं सपनां फुलफील करपाक तेच ते मॉस्टली गव्हर्मेंट सोडून प्रायव्हेट एज्युकेशन ऑप्ट करतात आनी हें प्रायव्हेट एज्युकेशनाक समज तुका एडमिशन जायें जाल्यार वन हेज टू कम्पल्सरिली टॅक द एज्युकेशन लोन बिकॉज तांची फी जी आसता ती हाय आसता हालीचेंच एक्झांपल दिता आय आय टी रोहतक आय आय टी रोहतक आय आय टी रोहतकाक जी रिसंट जी हें आशिल्ली जो फी आशिल्लो तातूंत भितर समज इफ यू टॅक जेनरल जाल्यार तातूंत भितर चोवदा लाख इयर्ली फी आशिल्ली आतां समज एक कॉमन मनशाक चोवदा लाखाची इयर्ली फी भरपाक जाय आय आय टी रोहतकाक पावपाक जाल्यार ताका एज्युकेशन लोन तर घेवचेंच पडटा तेन्ना समज हो लोन एक मनशाक ऑप्ट करपाक जाय जाल्यार ही हेज टू गो थ्रू अ लेंथी प्रोसेस ऑफ हेस्सल फ्री अशें म्हणटात आमी बट खंय ना खंय पेपर वर्क तर जाताच आनी हो पेपर वर्क समज मागत जाल्यार तेका फ्रोम बर्थ टू टील डेथ समज ताणें जितलें ट्रान्जेक्शन केल्लें आसा ताचे कडेन हिस्ट्री आसप गरजेची तसोच ऑथेंथीक डॉक्युमेंट जो आसा तोय आसप गरजेचो ताका लागून खंय ना खंय गव्हर्मेंटान हाजेर एक डॅडिकेटीड सिस्टम बसोवची आनी ह्या सिस्टमांत जो आसा खंय ना खंय हो प्रोसेस आनी सिम्पलिफाय्ड करपाक जो आसो प्रयत्न करचो